हा चओ सर जय झूलेलाल चओ सर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त अच्छा

अच्छा ॾिसो ॾिसो सर तव्हां खे सभिनी खां पहिरीं तव्हां खे पंहिंजे फैक्ट्रीअ जा जेके बि तव्हां शयूं ठाहियो था उहे सभु तव्हां खे पन्ना जमा करणा पवंदा उन खां पोइ तव्हां खे पंहिंजे घर जा बि पन्ना रखणा पवंदा एज़ अ सिक्यूरिटी समझो तव्हां लोन वठो था ऐं तव्हां वापस नथा ॾेई सघो त उहे सभ शयूं माना कंपनी वापस वठंदी आहे जप्त कंदी आहे उन खां पोइ गेरेंटर खपंदा आहिनि अगरि तव्हां जो बिज़नेस में लोस थो थिए नुक़सान थो थिए ऐं तव्हां नथा भरे सघो उहे पैसा त तव्हां जे बदिरां उहो केर भरींदो उन खां पोइ तव्हां कंपनी खोलयो था ऐं तव्हां जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे अगरि तव्हां खे न नुक़सान थो थिए पघार केरु ॾीन्दो इहे सभु ॻाल्हियूं करण जे लाइ तव्हां खे हिते पाण खे अचणो पवंदो तव्हां खे हिते अचणो पवंदो ऐं उन सां गॾु जेके डाक्यूमेंट्स आहिनि पन्ना आहिनि तव्हां जो नालो थियो तव्हां जो फ़ोन नंबरु तव्हां जे फ़ैमिलीअ में घणा ॼणा आहिनि ऐं उन जो जेको मेन आहे मेन जेको इहो धंधो स्टार्ट थो करे उहो केरु आहे ऐं तव्हां पार्टनरशिप में था करण चाहियो कीन कीअं था करण चाहियो उहो ॿुधायो

अच्छा हा त पोइ तव्हां खे

हा छाकाण त ॾिसो जेका हा तव्हां खे ईएमआई बि जेका घणी भरणी पवंदी उहो तव्हां खे हिते अची करे ॾिसणो तव्हां खे ॾिसणो पवंदो ठीक आहे सुभाणे असां मीटिंग रखूं था ओके बाय बाय ओके

थैंकयू सर थैंकयू वेलकम जय झूलेलाल